میں پھل اُگانا پسند کروں گا پھل والے پودے اُگانا فائدہ مند اور آمدنی دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کے قابل اور کامیابی کے احساس فراہم کرتے ہیں تازہ پیداوار گھریلو پھلوں کو کٹنی پہ کاٹا جا سکتا ہے جو بہتر ذائقہ اور مزاحیت سے پُر ہوتے ہیں خود کا پالک گھر پر پھل اُگانا زیادہ پائیدار ہے اور اسٹور سے خریدی گئی پیداوار پر انحصار کم کر سکتا ہے تعلیمی قدر پھل اُگانا بچوں کو قدرتی دنیا حیاتیات اور خوراک کی پیداوار کے عمل کے بارے میں سکھانے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے ذائقہ کی قسم بہت سے پھلوں کی اقسام میں منفرد ذائقے ہوتے ہیں جو تجارتی اختیارات میں آسانی سے نہیں مِل سکتے